میرے علاقے میں بنائی سلائی کا سلائی ہوتا ہے بہت مشہور ہے ہم لوگ سلائی کٹائی پھرائی کر کے سلائی بھی کر لیتے ہیں بیڈ شیٹ کو اپنے سے بنا بھی لیتے ہیں کپڑا کو کاٹ کے سی بھی لیتے ہیں سی اپنے سے سی کے پہن بھی پہنتے ہیں میرے میرے ٹولہ پڑوس میں سب جو ہے سب کے گھرے گھر مشین ہے سب اپنے سے سی سی کے پہنتے ہیں کٹائی بھی کرتے ہیں سلائی بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی سل سیتے ہیں اپنا بھی سی کے پہن لیتے ہیں ایک سے ایک ڈیزائن بنا کے بنا بنا کے سی کر کے پہنتے ہیں بنائی بھی بہترین کرتے ہیں اچھے اچھے بیڈ شیٹ بناتے ہیں اچھے اچھے تگیا کور بناتے ہیں گیٹ کا پردہ بھی بنا لیتے ہیں میرے علاقے میں بہت مشہور ہے سلائی کڑھائی بنائی کا بہت اپنے سے ایک سے ایک ڈیزائن بنا بنا کے پہنتے ہیں سیتے ہیں ہم لوگ اپنا سے سی کر کے پہننے میں بہت اچھا لگتا ہے اور دوسر وں کو بھی سی دیتے ہیں دوسرا کے سیتے اوتے ہیں تو پیسہ لیتے ہیں گٹ گیٹ کا بھی بنا لیتے ہیں تکیا کا کور بھی بنا لیتے ہیں گیٹ کا پردہ بھی بنا لیتے ہیں کپڑا بھی سی